नमस्ते नमस्ते

हाँ हाँ जी मैम बताइए हाँ मैम बताइए क्या करना है हाँ करना है मैम काम बताइए क्या करना है अच्छा रोड बनवाना है तीस किलोमीटर बनवाना है अच्छा और हाँ कर सकते हैं कैसे कराएँगी रोड जो है ठेका देंगी क्या मिलेगा नहीं मैम छः सौ रुपये है दिहाड़ी हाँ तो दिहाड़ी के हिसाब से कराएँगी कि ठेका देंगी अच्छा ठीक है छः महीने में करना है ठीक है मैम हो जाएगा छः महीने में और कुछ और कुछ बनवाना है अच्छा माल वाल सब आप गिरवाएँगी ना एक करोड़ का ठेका चलो ठीक है हो हो जाएगा हाँ समान आप ही के तरफ से रहेगा हम वर्कर की बता रहे हैं दिहाड़ी हाँ हाँ ठीक है वह हमारी ज़िम्मेदारी है हम कर लेंगे अब आप ठेका मुझे दे दीजिए आपका काम ख़त्म हो गया है आप पैसा कब देंगी सौ आदमी ठीक है सौ आदमी हो जाएँगे कम रहेंगे तो नहीं चलेगा हाँ छः महीने में रोड आपको आपकी कंप्लीट हो जाएगी हाँ अब वर्कर कितने रहेंगे इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है आपको काम चाहिए बस

ठीक है मैम एडवांस आप कर देना कितना करेंगी अब हाँ आनलाइन दे दीजिए चाहे कैस दे दीजिए सब चलेगा नहीं मैम और कर दीजिए एक करोड़ का ठीका है तो अब यह पाँच लाख में क्या होगा